प्रेजेंटली एक पात्र म्हटल्यार सुमन म्हाका आवडटा काळीगंगा ह्या कादंबरींतलें तें पात्र जावन आसा काळीगंगा सुमन हें त्या कादंबरींतलें त्या कथेंतलें एक ल्हान चली जावन आसा तेची जीं मस्तीपणां आसात तेजी उलोवपाची जी पद्दत आसा भुरगेंपणां जीं आसात तीं म्हाका खूब आवडटा सद्या तरी त्या पात्रांतली आनी जशें तें पात्र व्हड जायत गेलें त्या कादंबरीन तशें तशें तीं आपलीं भुरगेंपणांय सोडलीं जी पोवन म्हाका खूब वायट दिसलें तें एक ल्हान भुरगें आसलें आवय नासली तेका तेज्या भयणीनूच ताका वाडयल्लें आनी तेची भयण लग्न जावन गेली तेन्ना तेजी भुरगेंपणां जीं आसलीं तीं सगळीं खंय ना खंय तरी शेणिल्लीं तेका घराचें सगळें पोवचें पडटालें ताजो बापूय जो आसा तो शेतान वतालो ताजें जेवण खाण तेका पोवोचें पडटालें तेजी भयण लग्न जावन वयचें पयलीं ताका रांदूंक शिकोवपाक शिकोवन गेल्लीं तशेंच ताचो अभ्यासानूय केन्नाच लक्ष नासतालो फक्त नाका ती मस्तेपणां करप ताचो एक घट इश्ट आसलो त्या इश्टाकूय ते खूब खूब मोग करतालें आनी हय त्या पात्रान शिकपा सारकें म्हटल्यार आपली भुरगेंपणां जीं आसा कितलोय व्हडलो जाल्यार विसरूंक जायना त्या पात्रान म्हाका लायक म्हाजें भुरगेंपण कशें दिसलें हांवूंय अशेंच मस्ती आसलें अभ्यासान मात्तूय लक्ष नासलो आनी जशें व्हडलें जालें तशें हांव विसरुनूय गेलें म म्हजें भुरगेंपण हय